रखा है कृपया लाइन पर बने रहे द पर्सन यू आर स्पीकिङ्ग विथ हेज पुट योर कोल ओन होल्ड प्लीज स्टे ओन कि कऽ देलहिहँ से हेलो हेलो उसको जे पार्टी हेलो हाँ दूध अभी कौनसा ब्राण्ड का चाहिए माधव माधव गोल्ड ओ तऽ ओ तऽ नइखे बारी नइखे किसी तरह से करिलै हमराके पास नइखे किसी तरहसँ उपाए करि लिअऽ हमराके पास नइखे कोइ भी दुकानके लए लिअऽ पहिले पहिले बिक्री भए गेल छै ने आब पहिले आब छै ही नहि नहि छै कखनी से बेचै हइ कतहुँसँ ले ले ने केकरोसँ ले लऽ कतहुँ दुकान जाइके हमरो पास नइखे ने तूहे मङ्गवा ले ने हमरा पता नहि छै ने बिक्री भए गेलै ने हमराके का पता बा कि मतलब पूरा दूध मतलब खरीद लेतै सभ कस्टमर आके कतौसँ नहि लाउ कतहुँ दुकानोसँ ने लेलऽ फिर हम उपाए करै छिऐ देबऽ ठीक छै भेजे देबऽ

ठीक ठीक कतहुँ उपाय कर लऽ शाम तक तूहे उपाए कर लऽ ने हम कहाँसँ करबै सभ बिकी गेलै ने आब छै नहि हमर पास हम कथि लऽ देबै हम कथि लऽ देबै तू ले ले ने कतहुँसँ ओहि दुकान से ले लऽ ने तू उपाए कर लऽ तऽ ठीक छै ठीक छै ठीक छै भेज दबै ठीक छै राखऽ